गोरा सुबुंफोरनि खेला गेलेनायफोरा जाहैबाय ओन्दै सुबुंफोरनि गेलेनायजों आरो बैसो गोरानि गेलेनायफोरजों एसेबो गोरोबा बैसो गोराफोरा बिदिनो फुटबल खेला गेलेयो बक्सिं खेला गेलेयो बेटमेन्टन गेलेयो कृकेट गेलेयो आरो बेबायदियैनो आर्सारिफोर गेलेयो आरो बैसो गोराफोरा बांसिनै डाब्लिउ डाब्लिउ इ खेलाफोरखौ गेलेयो बैसोरो बेबायदि खेलाफोरखौ गेलेयो मानोना बिसोरनि हाराफोरा राफुंसार जानायखायनो बिसोरो बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेयो गेलेनो हायो फुटबलफोरखौबो अलेमपिक खेला गेलेनायाव बैसो गोराफोर नङाबोला जा जाया जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बेफोरबायदि बोलो गोना बोलो गोरा खेलाफोरखौ गेलेनो हाया बिनि थाखायनो फुटबल गेलेनायावबो बैसो गोरानि गोनांथि आरो बेबादिनो डाब्लिउ डाब्लिउ इ गेलेनाय खेलायावबो ओन्दै बैसोआव गेलेयोब्ला जोबोथ बेमारफोरजों भुगिनांगौ जानानै फैयो बेखायनो बैसो गोरा बैसो राफुंखानाय मानसिफोरा बेफोरबायदि खेलाफोरखौ गेलेनो हायो बिदिनो बक्सिंफोरखौबो माखासे ओन्दैफोराबो गेलेनाय जायो नाथाय बांसिनानो राफुंसार जानानै फोरासो गेलेयो